यात्रा करैमे मेन दिक्कत होइ छै पाल्युशन आजकल गाड़ीमे एतना एहनऽ घटिआ धुआँ निकलै छै जकरासँ बहुत तरहके बीमारी होइ छै लगै छै आओर कचरा हर तरफ फैललऽ रहै छै सरकारके धिआन देना चाही कमसँ कम कचराके सही जगहपर रखबा दैलए बजारसँ बाहर या रोड किनारेसँ कचरा कारण बहुत बीमारी फैलै छै फिर भी कचराके एतना फैइलैलऽ जाइ छै प्लास्टिकसब फेक दै छै आदमी जकरासँ बहुत दिक्कत होइ छै यात्रामे आदमी जाइ छै आदमी साफ सुथरा लेकिन वहाँ एतना गन्दा रहै छै सब कुछ कचरा बजार इधर उधर कारखाना वगैरह सब जगह कचरा रहै छै पूरे बीमारी फैलाबै छै आम आदमीके दिक्कत आओर कहीँ जाइमे मेन अगर कहीँ जगहपर जाइ रहलऽ छिए वहाँ सार्वजनिक शौचालय होलै बस स्टैण्ड होलै ऑटो स्टैण्ड होलै ट्रेन स्टेशन होलै आओर वहाँ बहुत सारा कचरा रहै छै बहुत कचरा पूरे गन्दा रहै छै जाहि कारण वहाँ बैठलऽ नहि जाइ छै सब तरफ गन्दा रहै छै वहाँ एकरासँ बीमारी फैलै छै धिआन देना चाही सरकारके साफ सुथरा करबाबैमे नहि तऽ धीरे धीरे कचरा फैलतै आओर बीमारी भी फैलतै एहिसँ भी बहुत बीमारी छै जे फैलै छै धीरे धीरे सब गन्दगीके कारण होइ छै लेकिन अगर सफाइपर धिआन देलऽ जेतै बीमारी नहि फैलतै सरकारके धिआन देना चाहिअऽ विशेष रूपसँ कि गन्दगी नहि रहै तऽ बीमारी नहि फैलतै